ہاں میں كھانا بہت ٹیسٹی بناتی ہوں بٹ مجھ سے ایک بار ایسا دن تھا كہ وہ مجھے ابھی تک یاد ہے كہ میرے گھر میں مہمان آنے والے تھے گیسٹ آنے والے تھے ان كے لیے مجھے كھانا بنانا تھا كافی سارا كھانا بنانا تھا پھر میں كھانا بنانے لگی كہ میرے گھر پہ مہمان آ رہے پھر مجھ سے ایک غلطی ہو گئی كھانا اچّھا بن گیا سب چیز ٹھیک ہوگئی بٹ ایک چیز چكن میں ہے نا میرے سے غلطی ہو گئی كیونكہ اس میں نا نمک كم تھا نمک كم تھا تو بہت سارا نمک كم تھا میں نے چكھا بھی مطلب نمک كم ہو گیا پھر میں نے كیا كرا پھر اس میں نا نمک ڈال دیا تھوڑے كی جگہ بہت سارا ڈال دیا بہت بڑے مطلب بہت زیادہ ہو گیا بہت زیادہ ہونے كے بعد میں پریشان ہو گئی میں كیا كروں كیا كروں نہ آرام سے بیٹھی كہ كیا كرنا چاہیے اتنا سارا نمک ڈال دیا مہمان آنے والے تھے ان كو دے نہیں سكتی تھی پریشان ہو گئی تھی پھر میں نے كیا كرا پھر میں شانت ہو كے بیٹھ گئی شانت ہونے كے بعد میں میں نے سوچا كہ آٹے كے گولہ بناتی ہوں آٹے كی گولہ بنایا میں نے چھوٹے چھوٹے پہلے آٹا كو اچھے سے كرا پھر اس میں چھوٹے چھوٹے گولے بنائے گولہ پھر میں نے سالن میں ڈال دی چكن میں ڈال دیے چكن میں ڈالنے كے بعد میں نے اچھے سے اسے چلایا اس میں تا كہ وہ جو آٹا كے گولے وہ نمک سوک لے نم نمک لے لے سارا تو میں نے اسے نمک اچھے سے چلایا نمک لے لیا سارا چلنے كے بعد سكینڈ ٹائم میں جب میں نے چكھا تو اس میں ٹھیک لگا پھر ایک سبزی ایسا تھا مطلب ٹھیک لگنے لگا پھر میں نے سوچا یہ تو ٹھیک ہو گیا پھر میں نے مہمانوں كے سامنے ركھ دیا